जोंनि जायगाया दरसे साहा आबादजों बुफबनाय जायगा बेयाव गुबुन गुबुन जायगानिफ्राय बेरायनो फैनो मोजां मोनग्रा सुबुंफोरा बेयाव साहा आबादखौ नायनो फैयो आरो बेवहाय फैनायाव बिथांमोना माखासे बोथोरारि जेंनायै भुगिनांगौ जायो बेनि अनगायैबो थानायनि आरो जाग्रा आदार हान्था मेला जेरै बोथोरा गोजां बोथोराव फैयोब्ला साबसिन जायो मानो होनोब्ला बे बोथोराव बारा अखा हाया अखा हाखायानो आरो जायगाफोरा गोरानै थायो जेरै दैज्लां बोथोराव फैयोब्ला बिथांमोना माखासे लामानि जेंना आरो लामानि जेंना आरो बेनि अनगायैबो लामाफोरा मोजां जाया अखा हानायनि जाहोनाव हाब्रु दैब्ले जायो बेनि थाखाय जों दैज्लां बोथोराव बेरायनो बारा मोजां नङा थानायनि बेलायाव जेब्ला दावबायरिफ्रा जोंनि जायगायाव दावबायनो फैयो बेवहाय थानायनि जेबो थानायनि जेबो जायगा गैया आरो थानो थाखाय जेबो जायगा बानायनाय जायाखै बेनि अनगायैबो जोंनि जायगायाव साहा बागान जायगायाव बेरायफैयोब्ला सानसेनो फैनानै थांफिननांगौ जायो मानो होनोबा माखासे हटेलफोरा जोंनि बे साहा बागाननिफ्राय एसे गोजान जायो